हैलो हां जी बिलकुल खरीदो जी बजट म्हाराज बजट ते तुसें दस्सना आं हां बड़े अच्छे साईकिल पंज ज्हार दे तुस विजिट करो आई जाओ दुकान पर थाह्नूं उत्थें पता चलना केह् दस्सां हून में थाह्नूं जां तुसें कोई ऑनलाईन सर्च कीती होऐ मेरी दुकान हीरानगर मोड़ ऐ उत्थें कोई गल्ल निं मोस्ट वेलकम जी अस ते चाह्ने की कस्टमर जिन्ने जादा आन उन्ने अच्छा बस थुआढ़ा केह् पंज ज्हार दे इलावा होर किश निं ऐ कोई होर बिच च्वाईस होन साढ़े कोला बड़े अच्छे अच्छे बी हैन पंज कोला उप्पर चली जाओ जादा अच्छा होई जाना कोई ज्हार दौ ज्हार बिच गियर आह्ले साईकिल बी आंदे न होर बी बड़ा कुछ ऐ चलो ठीक ऐ ऐं कोई गल्ल निं ओके जी ओके ओके थैंक यू